साढ़े डोगरी जेह्ड़े डोगरी बिच जेह्ड़ी गजलां क्हानियां पोइट्री क्हानियां होई गेइयां निबंध होई गे उपन्यास होई गे गजलां होई गेइयां होर चमुखे चमुखे संग्रैह् होई गे और गजलां होइ गेइयां क्हानियां होई गेइयां नाटक साहित्त उपन्यास पूरी पूरी कताबै दे सानेट एकांकी एह् सारा किश जेह्ड़ा बड़ा किश लखोए दा